हाँ भैया बोलिए बताइए खुल जाएगा खुल जाएगा डॉकोमेंट जैसे मतलब वो पेन कार्ड हो गया आधार कार्ड हो गया हाँ और और फ़ॉर्म एक ठो दिया जाएगा जो कि आप भरोगे होम लोन है और एजुकेसन लोन है हाँ मतलब बहुत सुविधाएँ हैं दो तीन तीन चार परसेंट उससे बाकी नहीं तीन चार परसेंट

फ़ॉर्म एक हफ़्ते मान लीजिए दो दिन दो दिन से तीन दिन में मिल जाएगी दो तीन दिन में हाँ पासबुक दो तीन दिन में मानिए मशीन

ए टी एम एकाध हफ़्ते में मिल जाएगा सुविधाए हैं बचत खाता है बहुत अच्छ बचत खाता है सुकन्या म हो गया मतलब आधार कार्ड बच्चे का खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड ले के आना पड़ेगा और फ़ोटो फ़ोटो और अपना आधार और फ़ोटो पैन पैन कार्ड क्या और कौन कौन सा है सुविधाए हैं बहुत सुविधाए हैं सुविधाए हैं सुविधाए उविधाए नहीं हैं ट्रैंजैक्सन का है कहीं भी पैसा वही बताया ना क्या बोलते हैं तीन फ़ोटो लगेगा पैन कार्ड लगेगा और आधार लगेगा और फॉरम एक ठो भरना होगा और क्या

हाँ है हाँ हाँ सेफ़्टी वगैरह है सेफ़्टी हाँ हाँ खुलवा लीजिए आइए चाहे जब आ जाइए दस दस बजे के बाद चाहे जब आ जाइए ठीक है ठीक है